हेलौ तुस ट्रैवल अजेंसी आह्ले बोला ने में थुआढ़े कोल इक में थुआढ़े कोल बुकिंग कीती ही गड्डी आस्तै थुआढ़ी गड्डी अजें तक पुज्जी नेईं मिकी मिकी जाना हा ट्रिप आस्तै ट्रिप आस्तै जाना हा जेह्का थुआढ़ी गड्डी अजेंईं थुआढ़ी गड्डी पुज्जी नेईं ते मेरा जेह्का मूड़ जे एह् ना ओह् खराब होई गेआ मेरा में में बड़ा किश सोचेआ हा कि में इ'यां जाह्गी में उ'यां जाह्गी पर थुआढ़ी जेह्की गड्डी ऐ अजें तकर जेह्की में बुक कीती ही ओह् अजें तक पुज्जी ई नी जेह्का जेह्ड़ा मेरा मन ऐ ओह् खराब होई गेआ मेरा मेरा पूरा मूड़ खराब होई गेआ होर नुहाड़े कारण मेरी ट्रेन जेह्की ऐ ओह् मिस होई ते जां ते मिगी दूई गड्डी भजाओ तौल करो ताकि में जाई सकां नेईं तां मेरी इस ट्रिपेई कैंसल करो हूनै हून नेईं तां मेरे पैसै बापस करो नेईं तां पूरा पूरा मिगी घरा आह्ले बी इन्नां किश सना दे तोह इत्थें बुक कीती ही एह् किश होएआ ते हून पूरा हून केह् होएआ हून की नी आया ओह् ते उं'दा बी मूड़ खराब होई गेदा बुक कराने आस्तै गड्डी बुक जेह्की में कराई सिर्फ नुहाड़े कारण एह् सब होएआ ते ट्रेन बी मिस ऐ सारे घरा घरा आह्ले मिगी गल्लां सना दे कि हून जा हून कर कि'यां करना हून आक्ख उ'नेंई हून तां तुसी आखा नी कि मिगी जां ते गड्डी भजाओ नेईं तां मेरे सारे पैसे जेह्के बापस कराओ दूई बारी थुआढ़े इत्थें कदें बुक नी करांदी कदें मेरा मन नी करना नेईं तां में कदें थुआढ़े कोल कदें नी औना खज्जल होई गेआ सब किश सब किश खराब होई गेआ मेरा